الرجی ایک طبی حالت کا نام ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام کسی خاص مادے کے خلاف غیرضروری طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے یہ مادے عام طور پر بےضرر ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ان کے جسم میں یہ مادے حساسیت پیدا کر دیتے ہیں الرجی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان کو ایک ہی وجہ سے الرجی ہو بلکہ الرجی مختلف لوگوں کو مختلف وجہ سے اور الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے کسی کو دھول مٹی سے الرجی ہوتی ہے تو کسی کو کھاس پھول سے الرجی ہوتی ہے اور کسی کو جانور سے الرجی ہوتی ہے کسی کو کھانے کی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے الرجی ہونے کے بعد عام طور پر انسان کی ناک بہنے لگتی ہے اس کو چھینک آنے لگتی ہے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور سب سے عام بات یہ ہے کہ الرجی کھجلی ہونے لگتی ہے جسم کے جلد پر خارش ہو جاتی ہے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے کھانے کی الرجی کی صورت میں پیٹ میں تکلیف ہونے لگتی ہے الرجی سے بچاؤ کے لیے اور اس سے محفوظ رکھ کے لیے کچھ ضروری کام کرنے چاہیے جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے ان سے بچیے مثلاً کسی کو فلو سے الرجی ہے تو فلو کے قریب نہ جائیے جانوروں سے الرجی ہے تو ان سے دور رہیے اور صفائی کا پورا خیال رکھے باقاعدہ باقاعدگی سے گھر کی صفائی کریں کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیں اور جس کھانے سے آپ کو الرجی ہوتی ہے اور اس کو محسوس کر چکے ہیں تو فر اس کھانے سے آپ دور رہیں تو الرجی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر الرجی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور دوا کو ضرور لیں تو اس طرح آپ الرجی سے محفوظ رہ سکتے ہیں